हलो हलो जी जेन ब्रदर्स बुक्स एंड स्टेसनरी से बात हो रही है जी सर जी मैं सूर्य प्रजापति बोल रहा हूँ मुझे कुछ चीज़े चाहिए थीं जी मुझे पेन पेन चाहिए था टेप कैंची और एक पंचिंग मसीन चाहिए थी क्या अवेलेबिल है जी मुझे पेन चाहिए तो आप बताएंगे सिंगल और पैकेट में कैसा क्या रेट रहेगा इनका

पैकेट

जी ओके सर जी सर और टेप मेरे को किस रेट पर मिल जाएगा ओके सर ओके और जी सर कैंची

जी सर और पंचिंग मसीन भी चाहिए थी मेरे को एक ओके ओके सर तो मेरे को पेन के दो पैकेट पेन के दो पैकेट और टेप का एक पैकेट और एक कैंची और एक पंचिंग मसीन

जी जी जी एक पेन का पैकेट एक टेप का पैकेट एक कैंची हाँ एक पंचिंग मसीन आप आप पहुँचा देते तो अच्छा रहता मैं यहीं पर पेमेंट कर दूँगा मैं मैं ऑनलाइन कर दूँगा या फिर मैं अभी कर दूँ आप हाँ

डिलीवरी कितना लगेगा ओके ओके ठीक है मैं वो भी कर दूँगा पे बट आप जल्दी पहुंचा दीजिए जल्दी पहुँचा दीजिए जी पीपल चौक के पास पीपल चौक के पास अबदुल्लागंज जी जी हाँ पीपल जी जी जल्दी हाँ ओके